ते जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू च आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट ऐ जेह्ड़ा बड़ा चलदा ऐ होर बड़े बच्चे उस्सी सिक्खे करदे न होर केह् आखदे उस्सी बड़ा रुची लैंदे न इ'नें कम्में च क्योंकि इक इंट्रॅस्टिंग कम्म होंदा होर कन्नै दो चीजें दा होंदा इक कम्म क्योंकि आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट जेह्ड़ा ऐ इक आर्ट ऐ इक कला ऐ जेह्ड़ा इक आर्टिस्ट अपनी कला दसदा ऐ होर क्राफ्ट इ'यै ऐ कि जेह्का तुस हत्थें कन्नें बनांदे ओ मेड़ करदे ओह् तूस साढ़े जम्मू च एह् चीजां काफी बिकदियां क्योंकि लोग काफी पसंग करदे एह् चीजें गी आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट दियां एह् चीज़ां बौह्त लोग म्हत्तव बी दिंदे ऐंड़ बड़े जैदा इंट्रस्ट बी लैंदे इ'नें चीजें च कन्नै कन्नै ओह् चीज़ां खरीददे बी ऐ क्योंकि कुछ लोकें गी इंट्रस्ट होंदा एह्दै कन्नै कुछ लोकें गी पैशन होंदा कुछ लोकें दी हॉब्बी होंदी इन्न चीजें कन्नै ते ओह् इस्सी पूरी तरह ए टू ज़ैड्ड अपनी कोशश करदे कि ओह् इस कम्म गी करियै जिन्ना होई सकै अपना एह् चीजां केह् आखदे अपने पैसे ओह् करदे स्पैंड करदे कि हां भाई सानूं अच्छी कोला दा अच्छी चीज सिक्खने गी मिलै ते ओह् सिक्खने गी तां मिलदी ऐ जेकर साढ़े कोल प्रोडक्ट अच्छे होन ते बंदा सिक्खी सकदा ऐ अच्छी चीज ते एह् जेह्ड़ा आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट दा जेह्ड़ा एह् सैक्टर ऐ जम्मू च जम्मू च एह्कड़ियां चीजां जेह्कियां बाह्रां हैड़मेड़ चीजां आंदियां जम्मू च जेह्ड़ियां लोक खरीददे ऐ होर जेह्ड़ी जम्मू दी निं ऐ जेह्ड़ी बाह्रों आंदी उस्सी लोक बड़े जैदा केह् करदे पसंद करदे होर खरीददे खरीदने कन्नै केह् होंदा एह् चीजां मैंह्गियां बिकदियां जम्मू च ते बिकदियां गै बिकदियां लेकिन जेह्ड़े लोग जम्मू तो बाह्र एह् चीजां लेइयै सेल करदे जेह्ड़ी सेल करदे ओह् लोक इत्थै ओह् केह् करदे कि बल्क च चीजां खरीददे न बाह्रों कि इत्थै आइयै ओह् बेची सकदे न ते जेह्ड़े बाह्रों चीजां खरीददे ते ओह् उत्थै ते मैंह्गियां पौंदियां मैंह्गी निं मतलव क्योंकि डिमांड़ जैदा जम्मू दे लोकें दी जां कोई बी लोक ओ ओह् ते डमांड़ चीजें दी आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट दी डिमांड़ बड़ी जैदा ऐ जम्मू च ते केह् करदे अपने प्राइस जेह्ड़े न अपने रेट जेह्ड़े न ओह् मैंह्गे करी ओड़दे ठीक ऐ ते मैंह्गे करदे गै करदे ऐं लेकिन जित्थै बनदियां न एह् चीजां उत्थूं चीज़ां लैआने च बौह्त फर्क ऐ क्योंकि जित्थें आलरड़ी एह् चीज़ां बनदियां ऐं जित्थें अप्पूं लोग बनांदे उत्थूं एह् चीजां थोह्ड़े लैस्स च लब्भी जंदियां पर जेह्ड़े लोग जम्मू च बेचदे ओह् थोह्ड़ा हाई प्राइस करी ओड़दे कि क्योंकि लोकें गी एह् चीजां बड़ी जैदा पसंद आंदियां न लोक इस्सी खरीदना चांह्दे क्योंकि हून हर इक व्यक्ति बाह्र ते निं जाई सकदा एह्कड़ी चीज लैने च क्योंकि ओह् चीज जित्थें बनदी ऐ आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट जेह्ड़ियां चीजां जित्थै बनदियां उत्थै बंदा ड्रैक्ट ते निं जाई सकदा किसे दे थ्रू सानूं ओह् चीजां पहुंचदियां ते ओह् किसे दे थ्रू आंदे आंदे आंदे साढ़ै तक्कर चीजां थोह्ड़ियां मैंह्गियां होई जंदियां लेकिन कदें कदें डिस्काउंट लब्भदा सानूं ठीक ऐ कदें कदें चीप प्राईंज़ बी होंदा ऐफिडेवल होंदियां चीजां खरीदनें च ऐसा कुछ निं ऐ लेकिन जेह्दी डमांड़ जैदा सीजन होंदा उसलै ओह् जेहियां चीजां डिस्काउंट चीजां लैसनैस ओह् थोह्ड़ी घट्ट होंदी बिल्कुल ओह् जैदा शूट निं करदे क्योंकि बेचने आह्लें गी पता ऐ केह् आखदे कि लोकें चीजां खरीदनियां गै खरीदनियां ते ओह् थोह्ड़ा अपना प्राइस जेह्ड़ा ऐ इक चीज पर अटकाई रक्खदे नां घट्ट करदे ते नां डिसकाउंट करदे कदें कदें लोकें गी डिफिक्लटियां बी आंदियां कि अस ते चीज इ'यां खरीदी ही ते बौह्त गै मैंह्दी लाई ओड़दे कदें जम्मू आह्ले एह् चीजां बेचदे जेह्ड़े बड़ा हाई प्राईंज़ होंदा उं'दा लेकिन कदें कदें डिस्काउट चला दा होंदा क्योंकि मैंह्दी दिक्खियै लोग चीज खरीददे निं हैन लेकिन कुछ लोग खरीदी लैंदे क्योंकि अट्र्रैकटिव चीजां न स्हेई चीजां ऐं लेकिन कुछ लोग नेईं खरीददे क्योंकि कदें कदें दुकानदार न जां जेह्ड़े बेचने आह्ले न क्योंकि ओह् कदें कदें जैदा मैंह्गी लाई ओड़दा चीजां अपने प्राफिट आस्तै क्योंकि जित्थै एह् चीजां थ्होंदियां उत्थै एह् नार्मल प्राईंज़ पर लब्भी जंदियां लेकिन अग्गें सैल्ल करने दी बारी आंदी ते जेह्दे कन्नै जेह्ड़ी साढ़ी जनता ऐ काम्मन प्यूपल ऐ ओह् थोह्ड़ा अनकंफर्टटेवल थोह्ड़ा होई जंदे थोह्ड़े नराज होई जंदे कुछ होई जंदा कि बौह्त ही जैदा हाई प्राईंज़ ऐ ते कदें कदें डिफिक्लटियां बी आंदियां कि हां भाई ऐसा कुछ होंदा लेकिन कदें कदें हून केह् कीते दा होंदा डिस्काउंट होंदा लाए दा कि हर बंदा उस्सी खरीदी लैंदा होर नेईं बी लाए दा होंदा तां बी ओह् खरीदी लैंदै क्योंकि ओह् चीज इन्नी अच्छी ऐ अट्रैक्टिव ऐ ऐंड़ केह् आखदे उस्सी ऐफिटेवल बी होंदी कदें कदें होर केह् आखदे उस्सी डिस्काउंट बी अच्छा खास्सा देई ओह्ड़े कदें कदें खरीदने आस्तै ते मतलब एह् ऐसी चीज ऐ ते इक चीज होर ऐ कि साढ़े जम्मू च एह् जेही चीजां बौह्त बिकदियां क्योंकि जम्मू दे लोग बाह्र जाई निं सकदे ते होर चीजां पाई निं सकदे क्योंकि हर रोज कुसै ने ट्रैवल करियै एड्डी दूर तो जाना निं ऐ ओह् चीजां लेकिन मैकसिमम लोकें दी जेह्ड़ी हंडर्ड़ ऐंड़ टैन परसैंट चाइस होंदी ओह् सर्दियें च जां इन्ना तुस दिक्खी लैओ शादियें दा जिसलै सीज़न चलदा मैकसिमम लोग कश्मीरी शाल लैना केह् करदे पसंद करदे क्यों क्योंकि उद्धर दी हर इक चीज तुस खाने पीने दी चीज आक्खी ओड़ो जां उद्धर दे अखरोड़ जां बदाम जा काज़ू जां ऐपल होईया होर बी बड़ियां सारियां चीजां न जेह्ड़ियां बैस्ट न इत्थै सैल्ल होंदियां बेशक्क ओह् आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट च नेईं आंदियां खाने पीने दा बी बड़ा सारा समान ऐ जेह्ड़ा तोआनू उत्थै लब्भदा होर कवालिटी वैस्ट होंदी क्योंकि ओह् उत्थै मेड़ होंदी ते तुस आपूं गै सोची सकदे ओह् चीजां कनेहियां न